हॅलो आं काकी कितें हा गे नुस्तें आज हयी अशें म्हुणटा हें बेश्ट जालें मगे होय होय येता येता हांव कशी तर ती म्हाका मगे मोटी सुंगटां जाय आज मम्मी बरींच हुमण करता म्हणटाली आनीक आं हय होय तें मात सामकें कितें सारकें गे आं बरें बरें बरें होय होय वाटो सांग म्हाका वांटो करमटाचो बांग बांगडे नाक गे खावन बेजार आयलो बांगडे खावन खावन म्हाका सुंगटात जाय सुंगटा दी आनी करमटा एक वाटो घाल मगे आनी सुंगटा म्हाका एक सांग कितल्याक एक वांटो कसो हें कितें सांगता गे आतां हांव डेली कश्टमर मगे तुगेलें हें आतां हांव तुगे डेली कश्टमर मगे आश् सद्याचें गिरायकाक तूं अश् करता म्हाका मगे एक दोन किल जाय किलान कशें कशें दितली पांचशे रूपया हें पय गे साडे चारशा बी पय गे जाता जाल्यार अशें म्हणटा आत तुजे कडेन म्हण घेता आनी कोणा कडेन जाल्यार घेनाशिल्लें बरें आनी आं बरें आनी होय होय हांव तुका आत्तां करता होय बरें बेश्टच जालें मगे होय तेजे कडेन धाडन दी मागीर तुका आत्तां जीपे करतां होय होय बरें बरें आनी करमटा वांटो घालूंक विसर नाका हां होय आनी मात्शें वयल्यान कितेंय उडय गे बरें बरें बरें